जियां कि तुस जानदे ओ जम्मू च प्हाड़ ते बथ्हेरे ऐ ते उंदा साफ रक्खना साढ़ी जिमेदारी ऐ हून में तहानू सना कि साढ़े इत्थै बथ्हेरे प्हाड़ बड़ी जगह प्हाड़ कटरा च प्हाड़ श्रीनगर च प्हाड़ जम्मू बी प्हाड़ें च आई जंदा हून इन्हा नू साफ रक्खने लेई स्हानू बथ्हेरे साढ़े कोल बडे़ स्टैप होंदे ऐ ते साढ़ी जिम्मेदारी बी ऐ इन्नू साफ रक्खने दी थुहानू जियां पता ऐ प्हाडे़ं च जम्मू च फेमस अगर अस आखगे के कटरा प्हाड़ ऐ माता रानी दा और उत्थे अगर तुस जाह्गे थुहानू पता चली जाना कि कियां रखदे प्हाडे़ं गी साफ बट में बथेरे प्हाड़ दिक्खे दे बट मेक्सीमम प्हाड़ च में दिक्खे दा कि गंद लोकें ने पाए दा होंदा कदें जेहड़ा कुछ खाइयै पीऐ सुट्टी ओड़दे कोई बी कचरा होग ओह् इक जगह नेई रखदे हर जगह सुट्टी ओड़दे ओह् चीजां साढ़ी जिमेदारी एह् हून एहदे आस्तै साढ़े पीएम थुहानू पता नरेन्द्र मोदी ने बी स्बच्छ भारत चलाया हा ओहदे आस्तै दे साढ़े कोल पैहलैं में थुहानू अगर सनां कि साफ रक्खना ऐ पहले अपने आप नू सानू जागरक करना पौना साढ़े कन्ने आहले जिन्ने बी बंदे अग्गे पिच्छे रौंहदे न जेहडे़ साढ़े अपने घर आहले जां साढ़े कोई दोस्त होग उनें सारेआं नूं स्हानू जागरुक करना कि जित्थै बी जाना उत्थै गंद नेई पाना कि असें ते चलो चली जागे ते असें चलो अगर लोकें गंद पाया इक बंदे ने पाया उसी किश आक्खन नेई होना बट अगर और लोक उत्थै जाग उनें सारें गी तकलीफ होनी ओहदे आस्ते अस बथैरा कुछ करी सकने आं हून अगर करने दी बारी आई ऐ ते स्हानू होना कि पैहला स्टेप अगर ओह् आखेआ ते अस एह् करी सकने आं कि जगह जगह में नेई ते गवर्नमेंट गी करना चाहिदा कि प्हाडे़ं च जगह जगह डस्टविन रक्खने चाहिदे जेहदे कन्नै जेहड़ा बी गंद लोकी जेहडे़ बाहर इयां सुट्टी ओड़दे ओह् ओहदे च सुटङन ते अपने आप गी गंद घट्ट होई जाना ते दूआ कम्म अस एह् करी सकदे आं कि अगर लोकें गंद पाए दा ऐ उत्थै ते असें आपू चुक्की सकने उसी उनेंगी चुक्कियै असें अपने मतलब साथ लेइयै जित्थे स्हानू बाहर जगह लब्भे असें जित्थै गारवेज आहला होग उत्थेै सुट्टी ओड़गे उत्थै

दे असें और बी तरीके ऐ साफ रक्खन दे कि अगर आसे जगह जगह गोरमेंट गी आक्खी जगह जगह साइड कैमरे लुआई सकने आं जेहदे कन्नै पता चली जाए कि कित्थे गंद पेदा ते कुन्ने पाए दा ते उंहेगी समझाया जाए कि एह् कम्म नेई करना चाहिदा दे मिगी और इक और चीज आक्खी सकदा कि जुर्माना आक्खी सकदे कि रक्खो थुहानू पता लोक डरदे ऐ पैसे देने आस्तै साढ़े इत्थे दे लोक डरदे बी हेन ते अस इक कम्म करी सकने आं कि ओहदे उपर जुर्माना रक्खे कि इना पेसा उसगी जुर्माना होग जेहड़ा गंद पाग दे एहदे कन्ने साफ सफाई रखने प्हाडे़ं च साढ़ा एह् फायदा ऐ कि साढ़े साढ़े अग्गै एनवार्नेमेंट साफ रौहग ते साढ़ी हैल्थ स्हेई रौहग ते एह् सारा कुछ अपने आस्तै करा दे आं अगर साढ़ी इनबार्नमेंट साफ रैंहदा ते साढ़ी जेहड़ी आने आहली पुच्छने आं ओह् बी ठीक ठाक रौहग ते में चाहन्ना अगर एह् कम होई सकदा कि में जेहडे़ बच्चे होऐ बच्चे गे ज्यादा समझदारी आहला कम्म करदे ते गंद पांदे स्कूलें च अस करी सकने आं कि उनेंगी सिखाया जाए कि क्लीननैस केह् होंदी जित्थै जाना उत्थै गंद नेई ऐ पाना प्हाडे़ं च ट्रैकिंग च जाइयै जो बी अगर सोचो गी कुसे ने केला खाइयै उत्थै सुट्टे दा होग छिलका ते खल्ले पेई जाए अगर बंदा चलदा चलदा स्लिप होई जाए ते प्हाडे़ं खल्ले पेई जा ते कुछ बी होई सकदा है कि नेई हून करी ते कक्ख नेईं सकदे अस ज्याद कुछ ओहदे चक्कर च पर फिर बी अपने तरफूं असें अपना बेस्ट करी सकने आं कि अगर साढ़े सामने कोई पाए ते अऊं समझाई ओड़ां उसी कि एह् आहली चीज नेईं करनी चाहिदी एह् गल्त ऐ अन हाईजेनिक तरीके कन्नै ते रैहना जां चलना लोकें आस्तै मुश्किल होई जंदा स्हानू पता ऐ कि अगर जगह जगह गंद होग ते उत्थे कीडे़ मकोडे़ जां मच्छर होने ते उंदे चक्करे च लोकें गी बिमारियां लग्गी सकदी बिमारी लग्गनी ते हून ऐ ज्यादा कोला ज्यादा ते तकलीफ ज्यादा बी होई सकदी कोई पता नेई होंदा बिमारी लग्गे ज्यादा ते बंदा पूरा होई जाए ते कुत्थै जाना

हर जगह जित्थै जित्थै मोड जित्थै जित्थै प्हाडे़ं उप्पर ट्रैकिंग च जित्थै जित्थै मेन बौहने दी जगह होंदी ते उत्थै डस्टविन बडे़ होंदे चलो पाई ओड़ो ते चलो गल्ल मुक्की कि और उप्परूं अस करी सकने कि बर्कर रक्खी सकने अगर चलो कोई थोह्ड़ी थोह्ड़ी जगह डस्टविन नेईं लाए दा ते उत्थे बंदा साफ सफाई करी ओड़े बर्कर रक्खी सकदी गवर्नमेंट जां औऱ बी बंदे रक्खी सकदे जेहडे़ कि इत्थे एह् गंद ज्यादा पौंदा ज्यादा जित्थे जित्थे आंदे जां जित्थै कोई जगह साफ बनाई सकदे जिन्दे आस्ते ओह् फिर करी सकदे अपना ओह् अगर जगह साफ ओह् ते बंदा अपने आप उसी साफ करी ओङदा हून कुछ इयै तरीके कन्नै अस करी सकने आं साफ ठीक फिर इयै साढ़ी गल्लां हून अगर